जी मैं स्कूल से बात कर रहा था आपके बच्चे के बारे में बात करनी थी क्या हुआ अभी हम ने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था फ़र्स्ट यूनिट का तो आपके बच्चे के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आए हैं और मुझे लगता है उसकी एजुकेशन में हम तो मदद कर ही रहे है लेकिन घर में भी उसकी पढ़ाई में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसके जो मार्क्स से बहुत ही कम आए हैं तो मैं उसी सिलसिले में बात करने के लिए आपको कॉल किया वही तो समझने की ज़रूरत है हम को मुझे लगता है कि आपको घर में साथ में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और वो उसको कहाँ पर दिक्कत जा रही है क्या चीज़ वो फ़ेस नहीं कर पा रहा उसका हम तो ध्यान देते हैं आप क्या है आप पेरेंट्स से आप बहुत बेहतर तरीक़े से उसको समझ पाएंगे कहाँ उसको दिक्कत हो रही हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ़ से तो उसी के बारे में मैं आप से पूछ रहा हूँ फिर बताइए आप मतलब किस प्रकार फिर मदद कर पाएं नहीं वो तो ज़रूरी है लेकिन निश्चित तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो मोबाइल का उपयोग कम से कम करें घर में यहाँ तो हम लोग बिल्कुल प्रतिबंधित तरीक़े से रखते हैं जिससे कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मोबाइल का यूज़ होता है ना तो ये ये जी बोलिए नहीं अलाउ नहीं है कुछ छोटी मोटी एक्टिव है एक्टिविटीस जो रहती हैं वो ऐप के माध्यम से कराई जाती हैं तो उस में अभी लग रहा था वो बाक़ी नेक्स्ट वीक से हम लोग मोबाइल का उपयोग बहुत कम करा देंगे हो सकता है हम अगर इतनी समस्या आ रही होगी या कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ेंगी तो हम उसको मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित कर देंगे कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ ऑफलाइन हो हाँ हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि हम उसका उपयोग हम कम से कम करवाने की कोशिश करेंगे आप बस थोड़ा सा उसकी पढ़ाई के लिए घर पर थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो हो सकता है कि फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसी कोई समस्या आती है आपको कोई चीज़ें डाउट रहती है कुछ चीज़ों में कोई तो आप हमें तुरंत कॉल कर के पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा है कि नहीं है निवारण बता देंगे आपको और कल मिलते हैंअपन और निश्चित तौर पे उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे ओके ओके धन्यवाद